हेलो हाँ बोलिए कहाँ से बोल रहें पूजा करने आएँगे ठीक है हम मंदिर के पुजारी बोल रहे हैं आप आइए पूजा करने हाँ आप आइए अपना फैमिली के साथ आइए पूजा करने थोड़ी देर में माता जी को भोग लगेगी यहाँ पर दुर्गा जी है काली जी है अभी दुर्गा जी को भोग लगने जा रहा है काली जी है भोले भगवान जी हैं राम जानकी का मंदिर है यहाँ बहुत से भगवान जी हैं आप आइए हाँ आप आइए भगवान जी का दर्शन करिए पूरी फैमिली के साथ आप आइए जी दर्शन करने रामपुर चकलाला मंदिर सुरेश चौक जी आइए सुरेश चौक है राम रामपुर हाँ आइए थोड़ी देर के बाद भोग लगेगी माता को मंदिर में आरती होगा कीर्तन होगा

हाँ सब मन आप आइए मंदिर के दरवा मंदिर के सामने भी दुकान है हमारा पूजा पुजारी जी का मंदिर है मंदिर के बगल में दुकान है पूजा का सामान सब यहाँ मिलता है प्रशादी भी जितना कुछ होता है आप ले सकते पूजा का समान जी हाँ पूजा ओजा करके आप आइए पर यहाँ पर भी आइए मंदिर में घूम लीजिए पूरी फैमिली के साथ आइए जी पूरी फैमिली के साथ आइए पूरा घूम ऊम लीजिए अरे भगवान जी का प्रशादी ले लीजिए आशीर्वाद लेकर भगवान जी का आप कितने बजे तक पहुँच जाएँगे चार बजे तक आ जाइएगा ठीक है चार बजे तक आ जाइएगा जल्दी आने कोशिश कीजिएगा माता जी का भोग लग रहा है तो पूजा तुरंत हो जाएगा हाँ जितना जल्दी आप आ सके उतना ही ठीक है थोड़ी देर में आरती हो जाएगी भगवान जी का आरती सुन लीजिएगा भजन होगा भजन सुन लीजिएगा माता जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा माता जी की कृपा रहेगा तो आपके घर में सुख शांति रहेगी